पानि तऽ बहुत ही जादा जरूरी चीज छै पानिसँ हमसब बहुत अलग अलग तरहके काज सब करैत छियै जेनाकि बर्तन धोअब तऽ ओहोमे पानिके काज परबे करैत छै खाना बनायब तऽ ओहोमे पानिके काज परबे करैत छै खाना खायब तऽ पानि पीबऽ लए चाहबे करी आओर की कहैत छै अगर कोनो पेड़ पौधा लगबैत छी गाछ रोपैत छी तऽ ओहोमे पानिके काज पड़त पानि ओहिमे नहि देबै तऽ ओ गाछ सूखि जायत बर्तन नहि साफ करब पानिसंँ नहि धोअब तऽ ओ बर्तन महकऽ लागत आओर खाना खायब पानि नहि पीअब तऽ रहा नहि होयत पानि बीनू पानि बहुत जरूरी छै जे पानि से ही जीवन छै पानि से ही सब चीज होइत छै पानि हमरा सबके लेल बहुत जरूरी छै पानि ही एहन एगो वस्तु छै जेकरा बिना हमसब नहि रहि सकैत छी हर चीजमे पानिके काज पड़ैत छै हर काजमे पानिके काज पड़ैत छै हँ हमसब जे ठाढ़ रहब तऽ ओ ठाढ़ रहऽके लेल भी पानि चाही किआ से तऽ पानि नहि पीअब तऽ हमसब नहि रहि सकैत छी दू दिन यदि पानि नहि पीअब तीन दिन पानि नहि पीअब तऽ हमरा सबके मन एकदम खराब भऽ जायत तऽ पानि हमेशा सबके लेल जरूरी छै पानि केओ पाहुन एलखिन तऽ हुनको हम एक गिलास पानि दऽकऽ हम अथी पूछैत छी चाय दै छी ई सब चीज अपन सबके मैथिलमे बहुत जरूरी छै केओ आबै तऽ ओकरा पानि देबेके चाही आओर घरके जते जे भी काज होइत छै साफ सफाइ ई सब चीजमे पानिके काज पड़ैत छै